जीअं कि मूंखे डांस जो इलाही शौक़ु आहे त मां डांस इलाही जॻहयुनि ते सोशल मीडिया ते जीअं कि रीलूं आहिनि इंस्टाग्राम ते रील थींदी आहिनि यूट्यूब ते शॉट्स ईंदा आहिनि उहे इलाही ॾिसंदी आहियां छाकाणि जो मूंखे डांस जो इलाही शौक़ु आहे ऐं इननि जे थ्रू असां जाम आसानी सां डांस सिखी बि सघूं था पिया जेका बि स्टेप्स हूंदा आहिनि ऐं इहा कुझु हूंदो आहे त सोशल मीडिया ते असां इलाही आसानी सां सिखी सघूं था पिया ऐं ॾाढो नओं नओं सिखण बि मिलंदो आहे ऐं जेतिरी दफ़ा असांखे हिक ई वीडिओ हलाए करे सिखिणो हुजे असां घड़ी घड़ी हुनखे हलाए करे ॾिसी करे करे सघूं था पिया त उहो जाम आसानी सां मिलंदो आहे ऐं इंस्टाग्राम ते हिक शेहज़ान खान करे हिक आहे डांसर उहो इलाही फ़ेमस थी चुको हुओ हिक डांस जे करे हिक कोरिओग्राफ़ी हुन पोस्ट कई हुई ऐं उहो मुंहिंजो पसंदीदा डांसर आहे इंस्टाग्राम ते सोशल मीडिया जाम कमु जी शइ आहे डांस ऐं कुझु बि इहो मतलबु नओं हूंदो आहे ट्रेंडिंग थींदो आहे इलाही डांस उते अची चुकिया आहिनि